ईअं त हाणे पुरुषोत्तम महिनो हली रहियो आहे तव्हां मूंखे हुन जे बारे में कुझु ॿुधायो पुरुषोत्तम महिनो इहो हर टी साल ते ईंदो आहे इन में घणा माण्हू अधीक मांस करे चवंदा आहिनि इहो कृष्ण भॻवान जे नाले सां आहे घणा माण्हू हिन खे घर्माऊं महिनो बि चवंदा आहिनि ऐं धर्म बि कंदा आहिनि धर्म जो महिनो माना धर्म करणो ही आहे हिन धर्म जो फल असांखे सौ दफ़ा वधीक मिलंदो आहे धर्म जो महिने जा विर्त रखिया वेंदा आहिनि इहे विर्त चंड जे कल्याण वांगुरु वधंदा आहिनि ऐं घटिबा आहिनि हिन ते चंड ते शुरु कबा आहिनि ऐं हिकु ॾींहं ते पंद्रहं ग्रहण ॿिए ॾींहं ते हिकु ग्रहि घटि टे ॾींहं ते हिकु ग्रहि घटि करे कबी आहे ऐं पोइ इहो सतनारायण खां पोइ वापसि चालू कबो आहे हिन में विष्णु भॻवान जो हूंदो आहे इन माण्हू पंहिंजी धीअरनि भेनरुनि खे दान कंदा आहिनि ऐं मंदरुनि में दान पिणु कंदा आहिनि इन महिने में सिर्फ़ु दान ई करणो हूंदो आहे ॿिया कार्ज न थींदा आहिनि जीअं त कंहिं घर में शादी शादी थिए ऐं घर जा महूरतु शुभ कार्य न कया वेंदा आहिनि घणाई माण्हू हिन में पंहिंजे फैमिली सां गॾु टुॿियूं ॾियणु वेंदा आहिनि धर्म स्थाननि ते मंदर में वेंदा आहिनि जीअं त नासिक शहरु वेंदा आहिनि ऐं असांजे भंडाणी मंदर में पिणु सीनियर सिटिज़न खे गॾु करे हुननि खे बस में मोकिलियो वेंदो आहे जीअं उते उहे घर्म करे अचनि इनखां पोइ असांखे इन धर्माऊ महिने जूं कथाऊं पिणु ॿुधाईंदा आहिनि हिन कथा में त ॾाढी वॾो राज रखियलु आहे जीअं त अॻिले जन्म जा कर्म हूंदा आहिनि जेको इहो माण्हू कथा ॿुधंदो आहे या कंदो आहे हुन जा सभु कष्ट कटिजी वेंदा आहिनि ऐं जेको केड कुझु कर्म भोगे थो उहो सभु हुन जो अॻिले जन्म जो कर्म हूंदो आहे इहो सभु हिन कथाउनि में चङी तरहि विस्तार सां ॿुधायल आहे ऐं सभु भॻवानु अॼ बि ताईं सुठो ई कयो तईं धर्माऊ महिने में अॻिते बि सुठो कंदो